आंनि जिउआव बांसिन गोहोम खोख्लैनाय बिजाबानो जाबाय बिग्राइ आरो दैसाय बे बिजाबखौ लिरदोंमोन बिथां धिरेन बर' बिथाङा मेनलि बर' समाजखौ लानानै बिथाङा बिथा खालामनानै जोंनि गोथां माखासे सावगारि जोंनि हारिनि गेजेराव रायजो जानाय समाज खान्थि माखासे थासारिफोरखौ लानानै बिथाङा जोबोद मेहेरगोनाङै बे बिजाबखौ लिरदोंमोन बिनि अनगायैबो गोबां बिजाब फरायबाय फरायनायनि गेजेरजों माखासे गियानखौबो मोननो हाबाय माखासे जोंनि जिउआव गोहोम खोख्लैलांबाय नाथाय बांसिननि गोहोम खोख्लैनाय आरो दा आंनि जि थासारि बेयाव गोहोम खोख्लैनायानो जाबाय बिग्राइ आरो दैस्राय दा बे सल'मायाव जोंनि बर' समाजनि रायजो जानाय जोंनि हारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय जुजिनाय गुबुन हारिफोरजों फाव फानदाय जानानै माबायदि दाङाबाजिनि गेजेरजों संसार जानायाव बेले बेजे सोमजिदोंमोन बेफार फालांगि मावनो हायाखैमोन आबाद मावनो हायाखैमोन दाङा बाजिजों नांथाबनानै थानो गोनां जादोंमोन बै थासारिफोरखौ गोथाङै जों बे सल'मायाव मोननो हादों दा बेयाव जोंनि गेजेराव खुंथाय गोहोआव जाय सरखाराव थायो आरो खाथि खाथिजों हारिजों हारि नांजाबलायनानै रायजो जानायाव माबायदि गोहोम खोख्लैलायो दाङाबाजि जायोबा बेनिखौ बे नायनो हायै बेनिखौ बे नायनो हायि थांलाय फैलाय सोमोन्दो गैलायै न' सावलायनाय बायदि थासारिया बे सल'मायाव बेरखांदों दा बे सल'मानि गेजेरजों जों सोलोंनो हायो जे जोंनि गेजेराव हारिजों हारि नायलायनाय गैयै गाज्रि मोनलायनाय गैयै एना एनि गैलायै सान्थि परिबेसा माबोरै जोंनियाव गिदिंनानै फैफिनगोन माबायदियै जोङो अनलाय लायनानै संसार जाफिन लायनो हागोन बिनि गेजेरजों जोङो माबोरै दावगा लांनो हागोन बैफोरखौ सोलोंनो हायो दा बे सल'मायाव जोङो बुजिनो हायो सिगां समनि बर' समाजाव बिग्रायारिफोरा हारिनि थाखाय माबायदि बिग्रायदोंमोन बिथांमोनहा माबायदि दुखु खस्थ' जारला खालामनांदोंमोन न'आव थानो मोनै पुलिसजों दुमदाखाल खालामजानाय आरो पुलिसजों दुमदाखाल खालाम जानायनि अनगायैबो गुबुन हारिफोरजों माबायदियै सै सै खालाम जानाय नायनो सैया सैया खालामजानाय बैफोर गादबजानाय नेवसिजानाय गाख्लायनानै दोनजानाय दावगानो हायि हेंथा होनाय बैफोर माखासे गोथां सावगारिया बे सलमायाव बेरखांदों दा बे सल'मायाव जों मोननो हायो मोनसे हारिया थांनानै थानो थाखाय बा बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय जुजिनायाव बिनि सिङाव माबायदि रायजो राजाया खस्थ' मोननाङो आइजोफोरा माबायदि अयनाय अयथासारि पुलिसनि इनाय फाव फानदायानाव जिनाहारि जानाङो हौवा माहारिया न'आव उन्दुनो हायै थासारि बैफोरो गोथां सावगारिया बेरखाङो दा जों बेनिफ्राय बुजिनो हायो जोंनि हारि दानायाव माबायदि खस्थ' जारलाया माखासे बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बावसोमनायनि बिनिमयावसो जों माबायदियै मोननो हायो बेफोरखौ जोङो मोंनदांथिनो हायो